हमारे क्षेत्र में जो हास्पिटल है एक्स रे वाली वह मसीन मतलब वर्क नहीं करता तो इसकी वजह से मतलब कि मसीन खराब रहेता है तो इसकी वजह से हमें शहर में जाना पड़ता है तो शहर में जब जाते हैं तो वहाँ पर मतलब कि सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भीड़ बहुत लगा रहता है तो भीड़ की वजह से हम लोग पहुँच नहीं पाते वहाँ तक तो कई दिन लग जाते हैं तीन चार दिन पाँच दिन या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दस दिन तक हो जाता है तो वहाँ पर मतलब कि गंदगी भी बहुत रहता है कोई साफ सफाई भी करने नहीं आता है तो यहाँ वहाँ पर चेकिंग भी कम ही आते हैं बस बात यही है कि वहाँ पर गंदगी रहता है और भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है और जैसे कि हम प्राइबेट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर पैसे लगते हैं और पैसे इस इस कदर लगते हैं कि जैसे कि लोवल काश्ट के लोग मतलब कि गरीब आदमी तो इतना भर ही नहीं पाएगा इतने पैसे मांगते हैं वहाँ पर मतलब कि सब कुछ हो जाएगा जैसे कि दस दिन का टाइम है तो एक दो घंटे में हो जाएगा लेकिन वही है कि पैसे बहुत लेते हैं और सब कुछ हो जाएगा पैसे बहुत लेते हैं और रही बात मतलब कि वहाँ पर चेकिंग भी कम ही आते हैं जो चेक करने वाले होते हैं वहाँ पर चेकर कम आते हैं और वहाँ पर एक तो साफ सफाई भी रहता है मतलब कि हरियाली भी रहता है सब कुछ ओके रहता है इसलिए वहाँ पर सब ठीक है